पशुपालनमऽ रोगके पहचान रहयए जे कखनो गाएके से मोन हुस रहल बिठौरी जेकाँ भए गेल या कान ठण्डा भए गेल हुस रहल तऽ हमसभ बुझि गेलहुँ जे गैके तबियत खराब छै तै दुआरेसँ तऽ डाक्टरकऽ मँगेलहुँ या खाना नहि खेलक बढिआँसँ फ्रेशसँ खाना नहि खेलक तऽ बुझलहुँ जे किछु होयत छै तऽ ओकरा कनीटा डॉक्टरसँ देखा दियै आ तऽ यही सभसँ या खूरमे किछो भए जाय छै घाव तरहसँ भए जाय छै हमसभ तऽ नहि ओतय बुझैत छियै घाव तरहसँ भए जाइत छै तऽ फेरो डॉक्टरकऽ बजाके ओकर दबाइ दैत छियै तऽ छूटै छै पशुपालनके तऽ इएह करैत छै कनिटा अपनो सचेत रहिऔ तऽ पशुपालन अच्छासँ होयत छै आर एतबए चेक कएकऽ जानय छियै आर एहिसँ बेसी तऽ हमसभ नहि जानैत छियै